म्हाजे आवडीचें खाण म्हणल्यार सुंगटां म्हाका सुंगटां खूब आवडटा सुंगटांचे केल्ले जेवण म्हाका खूब आवडटा सुंगटांची मासाला कडी सुंगटाचो पुलाव सुंगटाची सुंगटाची चिली सुंगटाचे फ्रायड रायस सुंगटाची बिरयानी ई म्हाका खूब आवडटा आनी समस घरां सुंगटां केले जाल्यार एक घमघमीत वास येता आनी त्या वासान म्हाका आनीक रूच येता समज हांव आनी कोणागेर गेलें जाल्यार ती म्हाका लागून सुंगटां ची जेवण तयार करता आनी म्हाका खावयता आनी हांव समज भायर जेवणाक सुद्दां गेले जाल्यार हांव सद्दा सुंगटांचेच जेवण ओर्डर करता आनी म्हाका सुंगटां खूब आवडटा